हैलो मै अज्ज बोलना ऐ की साढ़े जम्मू डिस्ट्रिक्ट च केह्ड़े केह्ड़े ग्रुप्स न जेह्ड़िया कास्टा केह्ड़िया न उंदे कबीले केह्ड़े न उनदिया केह्डी भाशा बोलदे न उंदा संस्कृति केह्डी ऐ जियां साढ़े जम्मू डिस्ट्रिक्ट च डोगरे न डोगरे भाशा डोगरी ऐ मगर जियां थोह्ड़ी अग्गे चली जाओ डोगरी बी थोह्ड़ी अलग अलग तरीके दी डोगरी ऐ उन जियां तुस पड्डू ब्लोर चली जाओ उंदी डोगरी थोह्ड़ी अलग ऐ उदमपुर चली जाओ उंदे थोह्ड़े शब्द अलग होंदे न जियां साढ़े साढ़े जाओ शंब एरिया ऐ अख अखनूर एरिया ऐ इंदी डोगरी थोह्ड़ी अलग तरीके दी ऐ एह् ते साढ़ी डोगरी बोलदे न हुन जम्मू रीजन च छड़ा जम्मू खित्ता ऐ ऐदे च उबी गुज्जर बी रौंछदे न साढ़े कौल गुज्जर बी डोगरी बोलदे न डोगरी बी उंदे आंदी ऐ मगर उंदी अपनी भाशा गोजरी बोलदे न जियां राजौरी पुंछ चली जाओ इत्थे गोजरी ऐ गोजरी बोलदे ऐ ते किश राजौरी पहाड़ी भाशा बोलदे न या पुंछ दे पुंछी बोलदे न ऐ सारे डोगरे कन्नै गै मिलदी जुल्दी भाशा नेह् ते जेह्ड़ा डोगरी बोलने आह्ला बंदा ओह् पुंछी बी समझी लैंदा ओह् पहाड़ी बी समझी लैंदा थोह्ड़ी बोह्ती अस गोजरी बी समझी लैने हा तोह् आखने दा मतलब ऐ की सारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट च सारे मिली जलिये रोवै न लोग गुज्जर मैक्सिमम गुज्जर तपका साढा जेह्ड़ा ऐ ग्रांएं ग्रुये च रोंह्दा ऐ ग्रांएं दे जेह्ड़े अपने खुले खड्डे च इनें डेरे लाये दे सारे ते ओह् दूध दा व्यापार करदे न ते बाकी बड़ा प्रेम भाव कन्ने रोंह्ंदे न क्युकी सारे इक दूए दी ज़रूरत सारे दी होंदी ऐ दूध देया दे ऐ करा दे ओह् करा दे बाकी गोजरी बड़ी अच्छी भाशा ऐ साढ़ी डोगरी भाशा हुन साढ़े सविधान दे अठ्ठवें शडूले च बी आयी गेदी ऐ ते जेह्ड़े साढ़े हिन्दू डोगरा न एह् बड़े जांबाज रेदे न साढ़े हिन्दू डोगरे नाह तुस दिखो कदे इन्ने इन्ने मियां डीडो या ओर ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह न बड़ा कम्म कीते दा साढ़े देश दी बचाने बास्ते ते ऐ ने साढ़े बड़े बड़े योद्धा होये दे न डोगरे बी हल्ले बी साढ़ी आर्मी च बी डोगरा रज मेन्ट ऐ इक ठीक ऐ डोगरे कुछ हिमाचल दे कन्ने बी आउंदे न बट डोगरे डोगरे अपने संस्कृति संभालिये रखी दी आली बी ते साढ़े जियां साढी डोगरी अस आखचे जियां मै शंब एरिया रोहना शाम्ब एरिया रोह्ना ऐ साढ़े जेह्ड़े इदरा लोग न इंदे सारे इक्के जेई डोगरी ऐ पर इंदी साढ़ी डोगरी उदर पाकिस्तान साइड सियालकोट कन्नै बी मिलदी ऐ जियां ओह् इक्को नई डोगरी बोलदे न मगर अगर तुस गल्ल करो उदमपुर दे चिनैनी रामबन इंदी डोगरी थोह्ड़ी इ'यां थोह्ड़ी टोन इंदा आखे टोन इ'यां पांसा लांदे थोह्ड़ी इ'यां और तरीके डोगरी बोलदे ते आखने मेरा मतलब ऐ की भाशा इक लोके दी जोड़दी ऐ इ'यां कोई चाहे कास्ट होवै कुछ होवै चाहे अगर डोगरी बोलदे तां अस आखने सारे डोगरे हा चाहे ओह् राजपूत न ब्राह्मण न शेन न शूद्र न चाहे जो बी ऐ इंदा है न जो बी कास्ट ऐ बट अगर भाशा इक ऐ तां अस आखने अस सारे इक्को ऐ अस इक्को चाहे इत्थे बेशक थोह्ड़ा भेदभाव करदे औग आपे विच दुई कास्ट दा दुई कास्ट दा मगर बाहर अगर दुई स्टेट च लब्बचे अस डोगरी बोलने अस इक मिनट च आखने माराज अपना डोगरा बंदा ऐ ऐ जम्मू दा ऐ ते इ'यां ऐ कि जेह्ड़ी भाशा होंदी ओह् जोड़ने दा कम्म करदी इक जियां सुई कन्नै तुस कपड़ा जोड़दे हो न सुई धागे कन्नै इन्जे इक भाषा अलग अलग बंदे जोड़ने दा कम्म करदी ऐ भाषा इक बड़ी अच्छी नायाब चीज़ होंदी ऐ सारे लोके दी जोड़ने दा कम्म करदी ऐ ते जियां जेह्ड़े रैयी गल्ल मुस्लिम गुज्जर मुस्लिम पता नी सदिये दा इक्कठे रोवै दे न इत्थे जम्मू सब किश जम्मू इक्कठे रोवै दे ते प्रेम भाव इंदा सबकुछ चला दा ऐ मै इ'यै बोलना चाहंग की भाशा इक बड़ी अच्छी चीज़ ऐ जोड़ने दा कम्म करदी ऐ धन्यबाद जी